ہمارے علاقے میں بہت سارے کبوتر نظر آتے ہیں مگر میرے پسندیدہ کبوتر جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے وہ پسندیدہ پرندہ ہے جو بہت ہی نہایت ہی خوبصورت نظر آتا ہے اور جو اڑان بھرتا ہے اس کی اڑان بھی بہت پرجوش اور خوشنما ہوتی ہے دیکھنے میں بھی اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ کبوتر